गेलेनाया गामियारि सुबुंफोरनो गोबां मुलाम्फा होयो मानोना जोङो गेलेनायनि गेजेरजों गामिया गामियावहाय गामिनि सुबुंफोरजों ज' जानानै गेलेनो खाबुमोनो बा रंजानाय बाजानाय ज' बाहागो लानो मोनो माबा मोनसे जायोब्लाबो माबा मोनसे बादायलायनाय मानाय बेफोरबादि जाब्लाबो जोङो गेलेनायावहाय ज' बादायलायनो मोनो बा

जोंनि माबाफोर गोसो सिङाव हारसिङै सोरनोबा फोरमायनो हायै दुखुफोर जानानै दंब्लाबो बेफोर गेलेनायनि गेजेरजों जोङो दुखुखौहाय दसे समनि थाखायब्लाबो बावगारलांनो हायो बेफोर बादिनो गेलेनाया जोंनो गामियारि सुबुंफोरनो गोबां मुलाम्फा होयो आरो